ہیلو کیا آپ ایمیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں دراصل کچھ دِن پہلے میں نے آپ کا ایمیزون ایپ استعمال کیا تھا تو وہاں مجھے ایک موبائل فون دکھائی دیا جو دیکھنے میں کافی اچھا تھا تو میں نے اُس کو آڈر کر دیا کیوں کہ قیمت بھی اچھی تھی اور وہ موبائل فون پندرہ ہزار کا تھا اِس موبائل فون کے لیے میں فائیو اسٹار ریٹنگ دینا چاہتی ہوں نمبر ایک یہ موبائل فون بہت اچھی پیکنگ میں آیا تھا نمبر دو اِس کا کیمرہ بہت اچھا اور بہت ایچ ڈی پکچرس کلک کرتا ہے نمبر تین اِس کا اسپیکر بہت اچھا ہے نمبر چار اِس کا ٹچ سسٹم بہت اچھا ہے نمبر پانچ اِس کا انٹرنل اسٹوریج کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے میں کافی سارے ایپ انسٹال کر سکتی ہوں نمبر چھ یہ بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور دو دِن بعد ہی اِس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے میں اِس موبائل فون سے بہت خوش ہوں